شاہجہاں پور صوبے میں روزگار کے ذریعے سے معاشی اہم ذراعت ہیں جس میں سب سے زیادہ آتا ہے ریلائنس انڈسٹریٹ پاور یہ اتر پردیش کی بہت بڑی پاور سپلائی یعنی کہ بجلی بنانے کی کمپنی ہے اور اس صوبے میں بہت بڑے بڑے مل لگے ہوئے ہیں جس میں سے کے آر پیپر مل آتا ہے اور اس میں اس سے بھی زیادہ بڑا ہے کربھکو فرٹیلائز لمیٹیڈ جو کہ شہر کے میں ہی اور اپنے صوبے میں ایک الگ پہچان رکھتا ہے اس میں ملین آف ٹن یعنی کہ کس سینکڑوں کنٹل یوریا یا کھاد بن کے بیچی جاتی ہے اور شاہجہاں پور میں یہ یہ روزگار دینے کا ایک ساتھ ہی ساتھ رکھتا ہے شاہجہاں پور کے لوگوں کا ریوو دیکھا جائے تو وہ اپنے آپ کو سرکاری نوکری کی طرف زیادہ مہتو دیتے ہیں اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ایجوکیشن کے ذریعے سے بھی اپنے آپ کو روزگار حاصل کر رہے ہیں شاہجہاں پور میں گھومنے کے لائق جگہیں ہیں جس میں کہ بابا وشوناتھ مندر اور ریلائنس انڈسٹریل ہنومت دھام یہ سب شاہجہاں پور کی ہے شاہجہاں پور کے مین کھانے پینے کی چیزوں میں آتا ہے دال چاول اور یہاں پر فوڈ اسٹریٹ کی بات کریں یعنی کہ روڈ کنارے کھڑے ہو کے کھانے کی بات کی جائے تو اس میں سب سے زیادہ آلو کی ٹکی فیمس ہے